आं रिपर्टार आदा हेल्ल' आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय कल हरदों नों अदालगुरि जिल्लानि दा अ दाथ' दैज्लां बोथोर अदालगुरि जिल्लायाव माबोरै आबाद मावग्राफोरा माबोरै आबाद गायो एबा माइ गायो माबोरै

अखानि थाखायना आच्चा ओमफ्राय हाफोरालाय बोरै

आच्चा

ओमफ्राय माइफोरालाय बोरै जायो मोजां गाज्रि

अ माइआलाय माब्ला मोनो माइआ माब्ला मोनहैयो

औ अ ओमफ्राय माइ हानायाव माबाफोर असुबिदा मोनो

दा नैबे फैगौ सप्तायाव अदालगुरि थांनाय जागोन त' अब्ला बे टाइमआव आं नोंखौ नांगौ जाबा कल खालामगोन दे बिदिब्ला हामबायसै